सहरसा जिलाके मुख्य फसिलके बात अहाँ कहबै तऽ हम एतऽ बिहार तऽ पहिलुक बात बिहार समझिऔ जे एकटा सदाबहार वने छिए कियाकि एतऽ हरेक तरहके फसिल उपजाओल जाइ छै ई हमरालए भाग्यके हमरासबलए मिथिलाके लोकसबलए बिहारमे बसैवला लोकसबलए बिहारीसबलए मतलब भाग्यके बात छिए एतऽ हर एक तरहके फल फूल सब्जी अनाज उगा सकै छी कियाकि एतौका मिट्टीमे सबतरहके फसिल उगबैके उर्वरता बढ़िआँ प्रचुर मात्रामे छै मतलब माध्यममे चलै छै एतौका स्थिति उपजाउके लऽ कऽ लेकिन तैओ अहाँ अगर पुछबै जे सबसँ अधिक ककरामे छै तऽ सबसँ अधिक एतऽ गहूम आओर गन्नासबके उत्पादन मतलब कि गहूम सब्जी आओर चावल ई तीनूके बहुत होइए तऽ आओर चावल जे अइ ठण्डेके मौसममे उपजाओल जाइए गहूम गर्मीके मौसममे तऽ एकर तीनूके कनि बेसी उत्पादन होइ छै सब्जी फल सब्जी तऽ सबके बुझिऔ जे सबके घर घरमे सहरसा जिलामे घर घरमे सब अपन अपन गाममे सहरसा जिलामे जतऽ गाम अइ घर घरमे अपन अपन बाड़ीमे सब्जी लगेने अइ अपन अपन जतऽ जमीन अइ ओतऽ लगेने अइ आओर खूब सब्जीके उत्पादन करैए कोइ सप्लाइओ करैए मतलब कि उपजाबैए कोनो भी चीज जेना अनाजे भेल सब्जी भेल अपन घरमे उपजाबैए ओकर बाद लोक जे होइ छै जे बजारमे बेचै तेचै छै बेचैवला जे होइ छै बेपारी बेवसाय जे करैए ओ ओतऽसँ पइसामे मूल्य दऽ कऽ उपजाबैवला सबसँ खरीद लै अइ आओर जाकऽ बेचैए